पौधा उगाने के लिए जो है हमारे यहाँ जो है धूसी माटी है बलुआही जिसे कहते हैं बालू मिट्टी दोनों मिक्स है यही सब से यहाँ का पौधा होता है और उसमें उरिया पोटाश बहुत सारा ऐसे करके जो है उरिया है पोटाश है ये सब उसमें खाद देते हैं समय समय पर पानी देते हैं समय पर खाद देते हैं और उसको खुरपी कुदाली से कोर करके उसको जो है समय पर देते हैं खुरपी समय पर कोदाली और उसके बाद पानी दे करके समय पर फिर उसमें खाद डालते हैं फिर जंगल भर जाते हैं तो उसको जो है वही खुरपी से कमौनी करवाते हैं कमौनी करवा करके उसके बाद फिर पानी देते हैं और कुदाली का जरूरत पड़ता है तो कुदाल भी चलाते हैं ऐसा सब होता फिर उसको जो है मिट्टी का एक बराबर करते हैं इस ले करके जो पानी देने में सुविधा नहीं हो असुविधा नहीं हो और अगर कुदाल रहेगा दिया हुआ तो ऊपर नीचे रहेगा तो उसमें पानी देने में सुविधा नहीं होगा तो इस लेकर के कुदाल चलवा करके उसको फिर से मिट्टी को बराबर करना पड़ता है उसके बाद जा करके फिर उसमें दस रोज पाँच रोज के बाद फिर पानी डालते हैं पानी डाल करके तब वो पौधा होता है हाँ तो पौधा दे कर के पौधे से जो है अपना अपना फसल उगाते हैं समय पर ऐसा होता है जो कि बच्चे जो है जा करके देखते हैं कहीं वो आम और लुची कुछ भी हो उसको जो है तोड़ न ले तोड़ लेगा तो यही ले कर जो है उसको खेत में कहीं माल जाल न आ जाए अभी के समय में जैसे कि कुछ ऐसे ऐसे किसान हैं जो कि गेहूँ कट जाते हैं अथी सब हो जाते हैं तो गाय माल जो भैंसी होते हैं उसको फिर छोड़ देते हैं जो थोड़ा बहुत चर उर करके आएगा तो अपना जो है तो ऐसे समय में जैसे मक्का लगा हुआ है अभी तो देखने के लिए जाते हैं खेत में रहते हैं वहाँ रह करके अपना आराम से चारों तरफ देखते हैं घूमते हैं फिर आते हैं फिर